हाँ मैंने मनोरंजन के लिए अनेक गतिविधियों के बारे में पढ़ा है जैसे टी वी के टी वी देखता हूँ मैं खाली समय में मन नहीं लगता तो मोबाइल देखता हूँ लोग मोबाइल में लोकगीत सुनता हूँ नृत्य देखता हूँ रंगमंच भी देखा है मोबाइल में प्रत्येक बुकों को भी पढ़ा है मैंने मेरा खाली समय में जब मन नहीं लगता तो मैं मोबाइल और टी वी का ही इस्तेमाल करता हूँ